आ तुमी हांगची खूब पयली साकून हांगा मुर्ती करतात न्ही गणपतीची आ म्हाका मातशी गणपतीची मुर्ती बद्दल तुमच्या कडच्यान जाणून घेवपा जाय आशिल्ले तर म्हाका सांगात तुमी गणपतीची जी मुर्ती करतात न्ही त्या मुर्ती खातीर खंयची माती वापरतात

हा म्हटल्यार भायर साकून आनी मागीर हय हा मागीर आनी माती तुमी तयार करून जातरी मागीर फुडें कशे तुमचे तया गणपतीची मुर्ती करपा प्रॉसेस

हा मुर्ती तयार जातकच

हां

हां हां आतां जर तुमी जेन्ना मुर्ती करता तेन्ना तुमी अशी कोणाक करपा आता शिकपाक जाय जाल्यार त्या भुरग्याक तुमी अशी अलाव करतात येवपाक तुमच्या कडेन शकतात शिकपा खातीर हां हां हां हां हां तर म्हाका कितें मुर्ती कशी करतात ही आतां तुमी सांगले फक्त म्हाका ते शिकपाक जाय आशिल्ले तर हांव तुमच्या कडेन येवपाक सोदताली तर म्हाका येवपाक मेळटले न्ही जर तुमी मुर्ती करता त्या टायमार हां बरे